मिगी निक्के हुंदे गै शोक हा सीने दा कपड़े हून ते अ'ऊं बड्डे बड्डे दे बी सी लैन्नी बड्डे बड्डे बी सी लैन्नी सारे पटियाला सलवारां सी लैन्नी सादियां सलवारां सी लैन्नी पैंट प्लाजो सी लैन्नी होर जनेहियां मर्जी आक्खो हून सारे सी लैन्नी सूट जनेह् मर्जी आक्खो हून सारे सी लैन्नी पैह्लें पैह्लें ते एंचीटेप बी हैन्नी हुंदे ऐ हे एह् हुंदे हे उ'नें कपड़े दे बनाए दे हुंदे उ'नें गी आखदे हे गज हून ते एंचीटेप आई गेदे हून ते पूरी जाह्च आई गेदी पूरी गै पैहलें गिट्ठां गिट्ठां कन्नै नापना ते इ'यां इ'यां इं'यां मेरी मम्मी ने सखाई दी जाह्च ओह् सींदे हे कपड़े ते उनें गै मिगी सखाई दी जाह्च फिर जेह्ड़े होर बी ऐ ही जि'यां ग्रांऽ दी गै कुड़ियां उ'नेंगी थोह्ड़ी थोह्ड़ी आंदी ही आपूं'चे इ'यां बेही जाना ते सिक्खी लैनी जाह्च सखानी उ'नें असें गी हून सारे गै सी लैन्ने हून ते सेयाइयां बी आई जंदियां न थोह्ड़ी मतियां बच्चे पढ़ाने न ते फिर थोह्ड़ा मता खर्चा आपूं बी करै कोई ते तां गै कम्म चलदा इ'यां थ्होड़े चलदा ऐ इन्नै इन्नै इन्नै खर्चे न अजकल्ल ते फिर कि'यां चलाना कम्म इक्क बंदे दे सिरै पर थोह्ड़े कम्म हुंदा आपूं गै कोई करै तां गै होंदा ऐ हुन जेह्ड़़े कपड़े सीने पवै बच्चें दे बी सीने हून उ'नें बर्दियां बी आपूं गै सीए ते उ'नें गी लोआइयै गै भेजने आं कुड़ी दी हून सलवार कमीज ओह् बी आपूं सीनी पैंट कमीज ही ओह् बी पैहलै पैंट कमीज लग्गी दी ही उ'नें गी एड्थ धोड़ी पैंट कमीज गै लग्गी ऐ ते ओह् आपूं सीए ते फिर लोआने ते हून उ'नेंगी सलवार कमीज लग्गी दी हून सलवार सलवार कमीज दे ओह् लाइयै ते ओह् बी आपें गै सीती दी ऐ होर आई जंदे सूट सीना जिन्ने मतलब रंग बरंगे जनेह् कोई देऐ हून फुल्ल पाई पाइयै उ'नेंगी उं'दे पौंचें गी डिजाइन पाई पाइयै डिजाइन बनाई बनाइयै बाजू डिजाइन बनाई बनाइयै मैं सूट सीते दे गले दे डिजाइन बनाई बनाइयै सूट सीते दे ऐ गले दे डिजाइन इन्नै इन्नै शैल गलाटी आह्ले गले बनाई बनाइयै उ'नेंगी डोरा लाई लाइयै शैल बनाए दे सारियां सलवारां बी आई जंदियां सीनां हून मेरे कौल ते कुड़ियां बी आंदिया हां सिक्खने गी जाह्च चार पंज कुड़ियां हून बी आंदियां न उ'नें गी सखानी आं जाह्च शैल आई जंदी केईं सिक्खी सिक्खी लैता केइयें इन्नै डिजाइन पाई पाइयै जाह्च दस्सी मैं कुड़ियें गी उ'नेंगी ते भलेआं निं आंदा हा उ'नें हत्थ में इन्ने उं'दे चलाए निक्के निक्के जि'यां आपूं सिक्खी ही ना फ्राक निक्की निक्कियां सीनियां कुंजां पाई पाइयै इ'यां गै मैं उ'नें गी सखाइयां कुंजां पाई पाइयै सलवार इ'यां सखाइयां फ्राकां सखाइयां सारें कोलां पैह्लै तरपाई सखाई जि'यां में सिक्खी ते उ'आं गै उ'नेंगी सखाई

होर बी कुसै अगर सिक्खनी होऐ ते अ'ऊं कुड़ियें गी आखनी कुड़ियां लैवेओ ते मैं सखागी उ'नेंगी उ'नेंगी पूरी जाह्च सारे कपड़े गै मतलब गलाटी आह्ले पैहलै कुड़ियां निक्के निक्के कटदियां ओह् सींदियां सखानी अ'ऊं उ'नें गी निक्की निक्कियां उ'नें गी जाह्च निं आंदी पैहलें मिगी बी नेईं आंदी ऐ ही हून गै आंदी तां गै जाह्च मतलब सखाग गै कोई ते आंदी ते हून सखाई उ'नें गी ते हून आई जंदी एंचीटेप पता निं लगदा भाई कि'यां रक्खना उ'नें ते फिर अ'ऊं पूरा सखानी उ'नें गी सूट कोई एह् मतलब के सिंपल सूट लांदा कोई फ्राक आह्लियां आखदा भला फ्राक ऐ फ्राक सी ओड़ेओ उम्बरेला फ्राक ओह् सीतियां अनारकली सूट कोई फ्लेयर सैआंदी सैआंदियां कोई सलवार इ'यां हून अजकल्ल हर इक्क टाइप दा कोई पैंट प्लाजो आह्ला सूट कोई अम्बरेला बाजू रक्खने किश आखियै कोई जनानियां आंदियां सूट देने गी आखदियां अम्बरेला शेप च बाजू रक्खी ओड़ेओ अग्गुआं ओह् कुछ अम्बरेला शेप च फ्लेयर ओह् बी अज्जै अफगानी सलवार हून ओह् आए दे सीने अफगानी सलवारां सीन्नी अ'ऊं ओह् बी शैल मतलब अच्छियां बनाई लैन्नी होर बी अगर कुसै सिक्खनी होवे जाह्च सखानी